भईया देवी जी मंदिर आ गए आप कहाँ पे हो मैं आ रहा हूँ ये ये पिंक कलर के जो फ्लैट हैं पीछे देवी मंदिर के पीछे अच्छा अच्छा वो वन वाई टू बी एच बी एच के वाले छोटे वाले हाँ तो मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ बाहर निकल आइए आप एक बार गेट पे ठीक है आ जाइए आ जाइए बैठ जाइए सर हाँ मैं रखवा रहा हूँ रखवा रहा हूँ ये रख दिया अब आप बैठिए आप ये दूसरा दूसरा लड़का कौन है तो सर आपने तो एक ही का बुक किया था ना नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे लाश्ट में बुक करते हैं ना वहाँ पे आता है बुक करने का हाँ इसपे यही आई है मेरे पास लास्ट में जब सम्मिट करते हैं ना सर वहाँ पे पर्सन आता है वहाँ पे पर्सन और अमाउन्ट तो छोटे छोटे दोनों दोनों लिखे आते हैं मेरे पास भी तो आया है भई

नहीं ऐसे नहीं एक एक पर्सन के लिए बुक हुआ है एक पर्सन के लिए बुक हुआ है जिसका अमाउन्ट एट्टी रुपीज़ है अब दूसरा नहीं एक पर्सन के लिए बुक हुआ है वो सभी के लिए नहीं हुआ है

ये आपने बुक किया है ना आपने बुक किया है तो आप ही बैठ के जा सकते हो उसमें एक पर्सन अलाउ है ना तो मैं बैठा सकता हूँ और ना ही आप बैठा सकते हो हाँ ठीक है वो नहीं अलग से ही जाएगा वो तो मैं आपके इसको अपडेट करूँगा इसमें दो मेम्बर आ जाएँगे जो अमाउन्ट आएगा एक सौ चालीस रुपए आएगा वो आप दे देना मेरे को तो अस्सी आपका ले रहा हूँ बीस रुपए उसके बच्चे के कम कर तो लिए साठ रुपए ही तो ले रहा हूँ कोई ज़्यादा थोड़े ले रहा हूँ तो आप ऐसा कर देते आप इसको किसी गोदी में बैठा के भेज देते आप तो सामान सामान भी तो आप ही का है सामान भी तो आप ही का है मैं तो घर से थोड़ी लाया हूँ तो एक सौ देखो लास्ट मैं एक सौ तीस रुपए कर दे रहा हूँ इससे ज़्यादा कम की मेरे से गुंजाइश मत करना तो यहाँ पे भी तो कोई टाइम तो नहीं लगेगा ज़्यादा चलिए आइए बैठिए पर मैं इसके एक सौ तीस ही लूँगा अभी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ फिर आप बाद में बोलो इतना ले लो और उतना ले लो वो नहीं होगा

हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो आप जैसा बोलोगे अब वो वैसा ही चलेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपकी ट्रेन में अभी तो टाइम है पन्द्रह बीस मिनट हैं जब तक तो आराम से पहुँच जाएँगे नहीं नहीं वो तो रास्ते पते हैं मैं ले जाऊँगा आपको सभी जगह से ठीक है आप चलिए बैठिए आ जाइए